हाँ बताएं क्या दिक्कत है आपकी आप बाहर की चीज़े बहुत खाती हैं क्या इस लिए में इस लिए हो रहा है आपका पेट में बिकस आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं पानी कितना पी रहे हैं दिन में आपको आठ गिलास पीना चाहिए आप चार गिलास पी रहे हैं फिर बाहर का खाना रोज़ खा रहे इस लिए आपकी तबीयत ख़राब हो रही है आप एक काम करें ये बाहर की चीज़े खाना बंद करें पानी हमेशा पिया करें आठ गिलास पानी पीओ आप और अभी बहुत हो रहा है ना ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे हो रहा आप आलो बेरा जूस पिएं आमला जूस आलो बेरा जूस ये सब पिएं आप अभी पिएं और नहीं ठीक हुआ तो आप कल सुबह आठ बजे हमारी खुलता हे मेडिकल खुलता आठ बजे आप आइए में हूँगी आठ बजे आप मुझे मिल कर मैं मैं मिल कर आपको मेडिसिन दवाई देती हूँ पानी बहुत ज़्यादा जीतना से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और बाहर का खाना आप बंद ही कर दीजिए जितना लाईट खाना भेजिटेबुल खाना खाजीए खाइए आप गर्म पानी आप अभी एक काम करिए आप गर्म पानी पानी पिए गर्म पानी पीने के बाद आप आप कोई भी बाहर की चीज़े मत खा कर अपने घर की चीज़े खाया करो भेजिटेबुल फ्रूट्स ये सब खाना खाओ ईभनिक में नहीं तो आज इभनिंग में आ जाओ मेरी हपतल में मैं देख देख कर बताती हूँ ओके

हाँ हाँ